मधुमेहसँ हमरा सनीके निपटय लेल कोइ भी मतलब मीठा चीज नहि खाना चाहिऔ आओरो जेनाकि आलू होलय चीनी होलय केला होलय ई इसनी चीज नहि खाना चाहीओ आओरो हमरा सभकेँ जादा जादा बिना चीनीबला चीज जकरामे शुगरके मात्रा कम रहैत छै जेना करेला होलय हरा सब्जी होलय कद्दू होलय इसनी खाना चाही जकरासँ कि अथी मधुमेह कम अथी होतय आरो ओकरासँ बचय लयकि हमरा सनीके योगा कसरत सनिक करना चाहिओ डेली डेली सुबह दौड़ना चाही आओरो आओरो हमरा सभके अथी करयलय कमसँ कम अथी मीठा सनिक खाय लय सँ बचना चाही रसगुल्ला असगुला नहि खाना चाहीओ जिलेबी इलेबी नहि खाना चाहीओ आओर डेली कसरत ऊसरत करना चाही आओरो हमरा सनिक जादासँ जादा भाँपल चीज भाँपल चीज खाना चाहीओ आओरो जेना जामुनके बिच्चा होलय ओकरा सनिक पीस कए पीस कए खाना चाहीओ जकरा सनिक अथी कम होइत छै मधुमेह कम होइत छै